हम हिंदीके जे छै अहाँकेॅं मैथिली भाषामे रूपांतरणके लेल बहुत जे छै से प्रयास केलियै जहाँ तक नागार्जुनके कविता छलनि जे हिंदीमे ओकरा हम जे छै से प्रायः अपन बच्चाके बीचमे जे छै क्लासमे मैथिलीमे जे छै से पहिले बुझेबाक प्रयास केलहुँ कतेक गद्य जे कोनो भी हिंदीमे छलै ओकरा हम मैथिलीके माध्यमसॅं जे छै से बच्चाके बीचमे राखलहुँ ताकि मैथिली भाषाके जे विकास ओ बेसीसॅं बेसी जे छै भऽ सकै प्राथमिक शिक्षामे चुॅंकि मिथिलामे बहुत एहन जगह छै जाहिठाम प्राथमिक शिक्षा हिंदी माध्यमसॅं जे छै से छै जाहि कारण नौवीं आओर दसमीमे बच्चाके जे छै समस्या आबि रहल छै नौवीं दसमीमे जखन ओ मैथिली अपन मातृभाषाके विषयमे राखै यऽ तखन ओकरा जे छै से भाषाके जे रूपांतरण छै जे ओ अपना गाम घरमे मायक कोखिसॅं बाजै छै ओकरा लिखबामे जे छै से दिक़्क़त होइ छै जाहि कारण हम जे छै से बेसीसॅं बेसी सुभाषितानी बेसीसॅं बेसी जे छै से सुविचार एक़रा प्रतिदिन क्लासमे जे छै से हिंदी वा संस्कृतमे हो ओकरा मैथिलीमे जे छै भाषाकेॅं रूपमे हम बतेबाक जे छै से प्रयास करै छियै एहि तरहेॅं बहुत एहन जे छै से नोटबुक छै खासकेॅं कऽ कोशी क्षेत्रमे जे छै ओ हिंदीमे जे छै से बेसी आबै छै आओर हिंदीमे एलाके कारण ओ बच्चा जे छै से मैथिली तऽ पढ़ै छै मैथिली बाजै छै लेकिन ओकरा जे छै से ओ रूपांतरण सहीसॅं नहि कए पाबै छै आओर एहिके लेल हम जे छै ओकरा हिंदीके जे कोनो भी लेख छै हिंदीके जे कोनो भी संक्षेपण छै हिंदीके जे कोनो भी लेटर राइटिंग छै ओकरा हम मैथिलीमे जे छै से रूपांतरण कए कऽ ओकरा जे छै बुझबै छियै आर तखन ओ जे छै से स्वतः चुॅंकि ओकर बोली छियै ओकर मातृभाषा मैथिली छियै ओ हिंदी संस्कृत उर्दू वा अंग्रेज़ी ओहिसॅं बेसी जे छै अपन मातृभाषामे बुझै छै आओर हम ई प्रयोग जे छै चौदहसॅं जखन प्रारम्भ केलियै तऽ कोशी प्रमंडल चाहे ओ मधेपुरा हो सहरसा हो सुपौल हो ओहिमे मैथिलीभाषी छात्रक संख्या सेहो बढलै आओर बढ़िआँसॅं बढ़िआँ अंक यानि एभव एटी परसेंट अंक ओ जे छै से दर्ज केलकै आर परिणाम छै जाहिठाम ज़ीरो छलै जाहि सुपौलमे चारि सए चौदहमे छै जे चारि सए छात्र छलै ओ आइके डेटमे जे छै से बिहार गवर्न्मेंटमे अखन चौदह हज़ार छात्र छै आर बी एन मण्डल यूनिवर्सिटीमे अखन एकटा सुपौल जिलासॅं कमसे कम सए दू सए छात्र ग्रैजूएशन आओर कमसे कम पचास छात्र जे छै से पी जीमे छै तऽ ई उपलब्धि जे छै से सिर्फ़ रूपा मने अनुवादक छियै चूँकि ओकरा जे चाही प्राथमिक शिक्षामे मैथिली ओ ओकरा जे छै से भेट नहि रहलै यऽ आओर आगाँ जाके जँ ओ मैथिली राखै लए चाहै छै ओकरा किछु लोक जे छै या किछु जे हीनभावनाके लोक छथिन भाषाके प्रति ओ ओकरा दबेबै लए चाहै छथिन ओ चाहै छथिन जे छै मैथिली भाषा आगाँ नहि बढ़ौ चाहे ओ राजनीतिक कारणसॅं चाहे ओ मानि लेल जाउ जातिगत कारण से चाहे व्यक्तिगत कारण से ओहि बच्चाके जे छै मानि लिअ जे मानसिक विकासक जे छै से ओ कुंठित करय चाहै छथिन आर जकर परिणाम छै जे ओ जे मिथिला भाषी छै या आनो क्षेत्रमे अहाँ देख लियो बंगला भाषी छै या मराठी भाषी छै ओ जे अपनामे बोलीमे जे विकास केलकै ओ निश्चित रूपसे अदर अथीमे से छै विकास नहि कै पाबै छै तऽ ई एकटा जे लेखनीक़ें हम एकटा प्रयोग जे छै दोसरो केलियै जँ नवमीसॅं जबकि पहलीसॅं लिखना जे छै प्रारम्भ होइ छै आओर नवमीके छात्र जे छै से हमरा स्कूलमे मैथिलीक लिखना प्रारम्भ करै छै आओर प्रतिदिन ओकर हम चेक करै छियै ओहिसॅं की भऽ रहलै हँ तऽ ओ आगाँ ग्रैजूएशनमे जाकऽ आ ठीक दसमीएमे नवमीमे ओ जे छै से प्रारम्भ करै छै अनुवादके आर लेखनीक़ें आओर ठीक दशमीमे जे छै जे ओ पर्फ़ॉर्मन्स करै छै मैथिली भाषामे ओ अन्य भाषामे नहि कै पाबै छै